पिछले कुझु सालनि खां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अॻिते वधी वई आहे अॾुकल्ह माण्हू एंटरटेनमेंट जादा पसंदि करे रहिया आहिनि असांजे देश जा माण्हू असांजा देश जा ॿार सभु एंटरटेनमेंट इहे सभ ॾिसण सां असांजे मन बि थोरो ॿिए हंधि थोरो एंटरटेनमेंट थी वेंदो आहे कोई टेंशन न रईंदी आहे अॼुकल्ह जे तरह बढ़िया असांजे भारत देश में नाटकु निकिरी विया आहिनि फिल्मा निकिरी विया आहिनि फिल्मा निकिरी रहियूं आहिनि एंटरटेनमेंट अॾुकल्ह माण्हू इहेई सभु शो ॾिसण पसंदि कनि था जीअं त थी विया कपिल शर्मा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जीअं त इलाही घणियूं पिकिचरियूं निकितियूं आहिनि एंटरटेनमेंट ते अॼुकल्ह माण्हू इहेई सभु पसंदि कनि था थोरो एंटरटेनमेंट बि ज़रूरी आहे असांजे लाइ असां कोई टेंशन न हूंदो आहे त थोरी एंटरटेन माण्हू ॾिसंदो आहे अॼुकल्ह माण्हू इहेई सभु पसंदि कनि था थोड़ो एंटरटेन वारो शो ॾिसी वठंदा आहिनि या त पिकिचर था ॾिसी वठंदा आहिनि माण्हू अॼुकल्ह त तारक मेहता का उल्टा चश्मा अची रहियो आहे उहो इलाही एंटरटेनमेंट थींदो आहे ॿारनि जो अॼुकल्ह त ॿार बच्चा सभु वॾा सभु कोई ॾिसंदो आहे इहो शो कपिल शर्मा शो थी वियो अहिड़ी घणियूं पिकिचरियूं थी वियूं हीअ गोलमाल वग़ैराह गोलमाल टू इहे सभु पिकिचरियूं अॼुकल्ह सभु देश या माण्हू जादा पसंदि करे रहिया आहिनि